ناسک ضلع مہاراشٹر میں واقع ہے زراعت مینوفیکچرنگ اور سروس سیکٹر میں اہم صنعتوں کے ساتھ متنوع معیشت ہے اس کی کچھ اہم صنعتیں جیسے زراعت ناسک اپنی رزعی سرگرمیوں خاص طور پر انگور پیاز اور سبزیوں کی پیداوار کے لئے جانا جاتا ہے اس ضلع کی زراعی پیداوار کی وجہ سے ایگری پروسیسنگ انڈسٹری میں نمایاں موجودگی ہے ناسک میں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں مختلف صنعتیں شامل ہیں جیسے انجینئرنگ آٹوموٹو ٹیکسائل اور فارماسیوٹیکل ناسک کے ان بعض صنعتی علاقہ چھوٹے اور درمیانی درجے کے مینوفیکچرنگ یونٹس کے جھرمٹ کی میزبانی کے لئے بھی جانا جاتا ہے سروس سیکٹرز ضلعے کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے تجارت تعلیم صحت کی دیکھ بھال اور سیاحت جیسے شعبے اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان میں کچھ مخصوص کمپنیاں ہیں جیسے ہیلدی ہارویسٹ بایوفیول پرائیویٹ لمیٹیڈ اس کے متعلق مجھے ابھی کا نہیں پتا لیکن بایوفیول سے متعلق ہے یہ بایوایندھن کی پیداوار اورتقسیم میں شامل ہوتا ہے جو روایتی جیورشی ایندھن کے ماحول دوست متبادل ہیں ماندھیری میلز انڈیا میرے پاس ماندھیری میلز انڈیا کے متعلق بھی ابھی فی الفور معلومات نہیں ہیں لیکن چوں کہ ملز کے پیش نظر یہ ٹیکسٹائل یا مینوفیکچرنگ کمپنی بھی ہو سکتی ہے ہندوستانی یونیلیور لمیٹیڈ ہندوستانی یونیلیور لمیٹیڈ ایک معروف ہندوستانی اشیائے خورد و نوش کی کمپنی ہے یہ ذاتی نگہداشت گھریلو نگہداشت اور خوراک اور مشروبات سمیت مختلف شعبوں میں کام کرتا ہے ایکچول مصنوعات کے ایک وسیع رینج تیار کرتا ہے جو ہندوستان ہو یا اس سے باہر بڑے پیمانے پر پہچانے جاتے ہیں ان کمپنیوں اور ضلع ناسک میں ان کی سرگرمیوں کے بارے میں مجھے تفصیلی معلومات نہیں ہیں آپ اس کے لئے کمپنی کی سرکاری ویب سائٹ اور کاروباری ڈائریکٹریز یا مقامی خبروں کے ذرائع سے رجوع کریں تو بہتر ہوگا